हाँ हमारी रसोई में विभिन्न प्रकार के बर्तन हैं सब चीज़ों के लिए अलग है जैसे कुकर और ये सब तो नार्मल है लेकिन इडली के लिए अलग कुकर है और अप्पा के लिए अलग कुकर है डोसे के लिए अलग तवा है कुछ नोनस्टिक ऐसे भी बर्तन है जो कुछ और पराठे वग़ैरह सेकने के लिए काम में लिए जाते हैं कुछ ऐसी मतलब ऐसे डिब्बे हैं जिस में खाना रोटी हमेशा गर्म रहती है ऐसी कढ़ाई भी है हम ने अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर के एक सेट मंगवाया था जिस में खाना अच्छा रहता है और खाना जलता नहीं है और रही बात और कुछ बनाने की तो ओवन में हम पिज्जा वग़ैरह ये सब बना सकते हैं और सैंडविच के लिए हमारे यहाँ पर एक बॉक्स वाला ऐसा कुकर टाइप का है जिस में हम सैंडविच बनाते हैं तो ये इस प्रकार से विभिन्न बर्तन हमारी रसोई में और हम उनका उपयोग करते हैं पानी गर्म करने के लिए हमारा एक अलग मसीन है जिस में नार्मल पानी ठंडा पानी गर्म पानी सब आता है और और भी ऐसे बहुत सारे मतलब है चाऊमीन के अलग हैं बनाने के है खाने के लिए अलग चम्मच हैं और जैसे दाल बाटी के लिए एक अलग थाली होती है जिस में सारे ऐसे बॉक्स होते हैं जिस में चटनी दाल मसाले सब डाल के मतलब ले सकते है अलग से कटोरीयाँ नहीं लेनी पड़े ऐसे बहुत सारे हमारे रसोई में बर्तन हैं